जडहिं बि मां गाडी॒ कढंदी आहियां त पहिरीं हुनखे सफा कन्दी आहियां इनखां पोइ जडहिं मुंखे सफर ते वञिणो हून्दो आहे लम्बे समय लाइ त मां उन विच में किथे बी॒हन्दी आहियां केडी॒ महिल चांहि पीअण त केडी॒ महिल नाश्तो खाइण लाइ इनजे करे मूंखे पोइ कडी॒ बि थकावटु महिसूस न थीन्दी आहे ऐं मूंखे गाडी॒अ खे सफ़र व लम्बे सफ़र ते खणी वञण में जाम मजो़ ईन्दो आहे